हां जी हां जी जै माता दी जै माता दी हां जी हां जी हां जी हां जी हून ठीक ऐ इत्थै अच्छी ओह् ऐ इत्थे रौह्ने आस्तै ते बड़े होटल न शैल शैल होटल न ऐसी कोई गल्ल नी ऐ पर भेजे दे कलाऊसिन बड़ा अच्छा ऐ इत्थे हां बड़ा अच्छा होर तुस जाओ ते मतलब ठीक करङन बच्चे हां पैह्लें ते तुस जाओ ना बैश्णो देवी दर्शन करी आओ फ्ही ओह् हां जी हां फ्ही ओह्दे बाद इत्थे बड़े मंदर न इत्थे जियां भूमका मंदर ऐ जित्थे माता रानी दी जित्थें जित्थै माता रानी जित्थे पैह्लें ही जित्थे बास कीते दा माता रानी दा मंदर पैह्ला भूमका मंदर हां ओह्दे बाद देवा माई देवा माई जाओ उत्थे रियासी जाओ जेह्ड़ी बड़ियां जगह् न दिक्खने आह्लियां इत्थे तुस जाई भूमका मंदर ऐ रियासी जाओ इद्धर उ'यै शंकराचार्य मंदर ऐ इक बना दा देवा माई दूजा देवा माई हां जी हां उ'यै उ'यै ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ हां जी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ जी जै माता दी जै माता दी जै माता